ठीक छै हमसभ दूध अँउटै छियै दूध पिबै छियै सेहे ने गरम पानि पिबै छियै चाय पिनौ नै चाय पिबै छियै तऽ माथा दुखाइए ओइ चलते चाय बनाकऽ चाय पिबै छी आदत भऽ गेल अइ माथा दुखाइत रहैए चाह पिबै छी गरम पानि पिबै छी जे गैस नहि बनैए तै चलते जे गरम पानि पी लेनहुँ गरम पानि फायदा करै छै तै चलते गरम पानि पिनौ तकर बाद कहियो काल कऽ नहि होइए तऽ जूस बनाकऽ हमसभ पी लै छियै जूस बनेनहुँ जूस पी लेनहुँ दूध अऽ दही दूध औंटलहुँ दूध पीनहुँ गरम पानि पीनहुँ चाय पीनहुँ आरो कि कहै छै जे अथी करै छी तहन से अहाँके कहुँ जे अथी बना लै छी कहियो काल कऽ दूधके के पुरै जे कथी तऽ कहै छै